हैलो मां डिंपल केवलानी थी ॻाल्हायां पई मां तव्हांजे हितां ऑनलाइन मॉइस्चराइज़र ऑडर कयो पर उहो मॉइस्चराइज़र बिल्कुल बि सही न निकितो आहे जेमहिल बि मां उन खे हणा थी पई मुंहिंजी त्वचा अञा सां त ख़ुश्क थी वञे पए ऐं कंहिं केॾीमहिल त मुंहिंजे हथनि जे मथा ॻाढ़ा दाणा था थी पवनि पिया उहो जेको मॉइस्चराइज़र हुओ मूंखे उअं ई ॾाढो महिंगो पियो मूंखे पंज सौ रुपए में सिर्फ़ु और सिर्फ़ु ॿ सौ एम एल मिलिया पर हाणे मां सोचे वतो आहे की मां ऑनलाइन कॾहिं बि कुझु ऑडर न कंदमि मूंखे जेको सम्झ में ईंदो मां वञी करे पंहिंजो साम्हूं ॾिसी करे वठी ईंदमि